हाँ मैं पीटी ऊषा के बारे में सुना है पीटी ऊषा एक खिलाड़ी है जो दौड़ती है महिला के अंदर सबसे दौ तेज दौड़ने वाली महिला है और वह देश विदेशों में जा करके खूब दौड़ती है और इनाम पा करके लाती है जिससे वह अपने घर खर्चा भी चलाती हैं देश का नाम भी करती हैं दूर दूर जा करके अपना नाम रौशन करती हैं ऐसे खिलाड़ी से यहीं सीख सीखनी चाहिए कि खेल के माध्यम से हमारे शरीर में से जो पसीना निकलता है उससे आधी बीमारी तो वैसे ही निकल जाती है खेल खेलने से हमारा शरीर तंदुरुस्त रहता है फुर्तीला रहता है दिमाग तेज दौड़ता है हमें यहीं चाहिए कि हर बच्चा यहीं गेम खेले दौड़ने से हमारा शरीर बहुत स्वास्थ्य रहता है